भारोतनि गोबां ओनसोलावनो बे मावथांखिफोरनि सिङाव फरायनायखौ जौगाहोनो थाखाय हिनजावसाफोरनो साइकेल एबा लेपटप होनाय जायो बेयो जोबोरैनो मोजां मानोना बेफोरबायदि होनाया मानसिनि गोसोखौ उन्दैफोरनि गोसोखौ जोबोद थुलुंगानाय होयो मानो होनोबा खायसेया नखराव बायनानहोनो हायै बो थायो बेनि थाखायनो गोजान स्कुलफोराव थांनांगौबा थाबायलांनो हाया एबा गारि भारा रां खावरिनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो साइकिल होनायाथ' जोबोद मोजांनि खोथा आरो लेपटपफोर होनाय बेफोरबो मोजां फरायनो गोसो जानाय गथ'फोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनाय बेफोरो आंनि थाखाय जोबोद मोजाङानो जादों